जी कहल जाइ हँ प्रसन्न रहू प्रसन्न रहू की हाल चाल केहन भऽ रहल छै की सब भऽ रहल छै अच्छा अच्छा कइपर वक्तव्य देबऽके छै मैथिलीके कोना विकास कएल जेतै अहाँ तऽ एथलीट छलौँ अहाँ तऽ दौड़ै धूपै छलौँ वाह ठीक छै बहुत बढ़िआँ कहू की की पुछबाके अइ मैथिलीके बारेमे मैथिली लिखा पढ़ीके बारेमे बहुत बढ़िआँ गप अहाँ मैथिलीके बारेमे जानैके कोशिश कऽ रहल छी सबसँ पहिल चीज छी की हमसब अपन जे मातृभाषा छै ओकरा बिसरी नहि पहिल गप तऽ ई राखू दोसर छै ओकरा लेल सबसँ पहिने जे हमर बाल बच्चा सब छथि जे भऽ रहल छथि जे शिशु छथि हुनका सबसँ पहिने मैथिली सिखबअनि आओर ओ जे मैथिली सिखता तहने फेर आगू मिथिलाके विकास हेतै आब हमसब जे नया जेनरेशन छै जे नया लोकसब आबि रहल छथिन आब अपन घरोमे मैथिलीमे नहि बजै छथिन अपना कनिओ सङ्गे मैथिली नहि बजै छथिन तऽ बाल बच्चा कोना मैथिली सिखतनि पहिल काज तऽ की खूब बाजू मैथिली दोसर खूब लिखू मैथिली मिथिलाक्षरके जरूर प्रयोग करू कतहु ने कतहु कनी मनी जरूर सीखि ली मिथिलाक्षर नहि तऽ ई स्थिति हेतै कि मिथिलाक्षर लोक खतम भऽ जेतै लोक बिसरि जेतै तेसर तेसर चीज जे छै मिथिलामे जे आधुनिक गाना सब छै ओकर निश्चित रूपसँ धिआन देबै जे गाना होइ जे पुरान परम्पराके विद्यापतिके गाना होइ ओकरा सबके हम आगू बढ़ाबी नहि कि ईसब जे आइ काल्हि जे डी जे वला गाना सब चलि रहल अइ ओहि सबके आगू बढ़ाबी अपन संस्कृतिके रक्षा करब तहने भाषाके रक्षा हैत इएह अइ मिथिलाके आओर विस्तारसँ गप हेतै कहिओ अगर बैसल जेतै तऽ ठीक ने ठीक छै ठीक छै ठीक छै आओर एहिपर अगर हमरा किछु जानकारी भेटत तऽ निश्चित रूपसँ अहाँके हम साझा करब ठीक छै खुश रहू